बेयाव ना हमग्राफोरनि हारिफ्रा जाहैबाय बर' हारि बिदिनो राजबंसि सानथालि

बांगाल बिदि माखासे हारिफोर दङ जोङो जोंनि रायजोआवहाय जोङो बयबो रंजा खुसियै मिलि जुलियै गोरोबलायनानै थायो आरो माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ जों ज'यै लोगोसे मावो आरो बिदिनो बे जोंनि हारिफोरा ना हमग्रा हारिफोरा बिदिनो गोबां फोरबोफोर फालियो जेरै बैसागु फोरबो फालियो बा बिहु फोरबो फालियो माग बिहु बिदिनो बिदिनो फिसा फिसा गोबां फोरबो फोर दङ जेरै नांगाल जांख्रा फोरबो सावरि जानाय ओंखाम गोरलै फोरबो बिदि फोरबोखौबो फालियो लोगोसे माखासे फुजा मेलाबो जायो आरो ख्रिस्टमास फोरबोखौबो फालिनायखौ जोंङो नुनो मोनो